नम्सकार मेरा नां प्रदीप कुमार ऐ ते में तुसें गी एजुकेशन सिसटम बारे सुनाना चाह्न्ना मतलव साढे़ इंडिया दे एजुकेशन सिसटम ऐ ओह् इक वैल सैट्लड नीं ऐ मतलव जबरदस्ती जेह्डे बच्चे न स्टुडैंट न उनैं गी सबजैक्ट दिंदे उंदा चाहे ईंट्रस्ट होऐ जां नीं होऐ उनै तां बी ओह् पढाना जियां सारी प्री प्राईम्री ऐजुकेशन ऐ ओह्दे बिच मतलव मैथ सांईस ते ओह् पढाना जरूरी ऐ ते मतलव तुस साढ़ा मेन कम्म ऐ असैं गी फोकस करना होंदा असें गी फोकस करना होंदा मतलव जियां बाह्रली कंट्री होइयां मतलव जियां होर क्रंटियां मतलव डवैलपिंग कंट्रियां न वैल सैट्लड कंट्रियां न ओह् केह् कर दियां न कि जियां चाईना गै ओह् केह् करदा कि ओह्दा इंट्रस्ट केह् ऐ जिस चीज उप्पर ओह्दा इंट्रस्ट होगा उनै ऊऐ कम्म ओह्दै छा कराना जेह्का बंदा मशीना चलांदा होग उस्सी उऐ कम्म लाऊडना जेह्डा सिंगिंग साईड दा होग उसी उस्सै फील्ड च लांदे न कि जे उनैं गी फोकस होंदे न डवैलप करग लेकिन साढ़ा जेह्का इंडिया दा एजुकेशन सिसटम ऐ ओह् एह् जेहा नीं ऐ पढो पढो खाली कितांबा गै पढो ओह् एह् नीं कि ओह् करना केह् चाह्ंदे ते उंदा फोकस केह् ऐ इंट्रस्ट केह् कोह्का कम्म करना ओह् नीं दिखदे मतलव एह् नेहा एजुकेशन सिसटम साढै इंडियां च नी ऐ